नों मैगं बेफारि दा मा मैगं दं नोंनावलाय मा मैगं दङ दा गोदान मैगं ओंखारनाया बेसे दाम केजिआव दुन्दिया बेफोरबो दंना गैया थारुन दंना गैया थालिर दावखालाय थारमाने दा केजिआव बेसेबां पन्द्र केजि फान्थावआ बिस केजि

आलु दस केजि आलु दस केजि ओमफ्राय माबा दुन्दिया दुन्दियाखौहाय सेरनै लाबोगोन उम

दिनैनि नंगौना नङा मैगङालाय लकेल नंगौना नङा लकेल नंगौना नङा

माबा हासार होनाय मा होनायखौब्ला आं लाबोआ एखदम दान्दिसेनो सेवोना हासार होनाय मा होनाय दे बिदिब्लालाय माबा आङो दा बेलासियाव थांगोन दुइ केजि थारुन पन्द्र' केजि फान्थाव दस ओमफ्राय सबायबिमा दं दा सबायबिमा दं दा सबायबिमा तिन केजि दे होमब्लालाय मुलाखौ सारि केजि दे जाबाय होमब्ला बेखौल' लाबो औ दे जाबाय बेखौनो लाबोनोसै दे